مجھے فوٹو کھینچنے کا بہت شوق ہے اور فوٹوگرافی میری ہابی بھی ہے اور میں فیوچر میں فوٹوگرافر بننا بھی چاہتا ہوں کیوں کہ میں کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں ہمارے فوٹوگرافر کے تو میں انہیں فالو بھی کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ پہلا ہو گیا ٹم واکر ان کے کھینچے گئے فوٹو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یہ فوٹوگرافی اتنی بہتر سے کرتے ہیں اتنے بڑھیا سے تو ان کی فوٹوگرافی مجھے بہت پسند آتی ہے اور میں ان کے فوٹوز کو لائک بھی کرتا ہوں دوسرے پہ آتیں ہیں ویکٹوریہ سیمر ان کے فوٹوگرافی بھی بہت بہتر طریقے سے ہے اور یہ بہت اچھے فوٹو کھینچتی ہیں بہت اچھے سوشل میڈیا پہ ڈالتی بھی ہیں اور میں ان کے فوٹوز کو لائک بھی کرتا ہوں تیسری آ جاتی ہیں الیکس پریگر ان کی فوٹوگرافی بھی ایک نیکسٹ لیول تک ہے اور ان کی فوٹوگرافی بہت اچھی ہوتی ہے ان کے فوٹوز بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے فوٹوز بھی میں لائک کرتا ہوں تو فیوچر میں ایک فوٹو گرافر بننا چاہتا ہوں